محفوظ اور آرام دہ سفر کے لیے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے تاکہ غیر ضروری مشکلات سے بچا جا سکے اس مقصد کے لیے درج ذیل نکات پر عمل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک منزل کا تعین اور تحقیق سفر سے پہلے منزل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں جیسے موسم راستے ثقافت اور ضروری سامان سفر کے دوران کسی بھی ہنگامی صورت حال سے ںمٹنے کے لیے قریبی ہسپتال ہوٹل اور دیگر اہم مقامات کا پتہ لگائیں نمبر دو پیشگی بکنگ ٹکٹ ہوٹل یا دیگر ضروری سہولیات کی پیشگی بکنگ کریں تاکہ آخری وقت میں مسائل سے بچا جا سکے سفر کے دوران آرام دہ قیام کے لیے ایسے ہوٹل یا رہائش کا انتخاب کریں جو آپ کی ضروریات اور بجٹ کے مطابق ہو نمبر تین سامان کی منصوبہ بندی صرف ضروری سامان لے کر جائیں تاکہ وزن کم ہو اس میں کپڑے طبی اشیا کھانے پینے کا سامان اور اہم دستاویزات شامل ہوں ہر قسم کی صورت حال کے لیے ہنگامی سامان جیسے ٹارچ پاور بینک اور فسٹ ایڈ کٹ ساتھ رکھیں نمبر چار محفوظ نقل و حمل سفر کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپوٹ کا انتخاب کریں اپنے ذاتی گاڑی کے سفر کے دوران گاڑی کی مکمل چیکنگ کروائیں اور راستوں کا نقشہ پہلے سے تیار رکھیں ںمبر پانچ حفاظتی تدابیر کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے انشورنس کروائیں رش والے علاقوں میں اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کریں اور ضروری دستاویزات کی فوٹو کاپی اپنے ساتھ رکھیں نمبر چھ لچکدار منصوبہ بندی سفر کے دوران غیر متوقع حالات جیسے موسم یا تاخیر کے لیے متبادل منصوبے بنائیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور تھکن سے بچنے کے لیے آرام کا وقت نکالیں